बाय घे नुस्तें घे ताज्जें आसा आमचें गांवटी करबट आसा आनी मानशेचें सुंगटां आसा खापां आसा सगळें मिक्स आसा तांसुलें वाटो बाय पांचशीं रुपया

बाय आमचें गांवटी नुस्तें आमचें घरा कडलें तुमची कडी बाय बरीं जातलीं ह्या नुस्त्यान घे आनी पय काळूंदरां हजार ह हय सामकी ताज्जी आसा आतांत येला घेवून सुंगटां आसा मानशेचीं एपय ताज्जें ताज्जें बांगडें सुंगटां सयशीं रुपया वाटो आनीक ताजें ताजें बांगडें सयशींची सुंगटां जाय काळूंदरां हजार पांचशीं रुपया चार येतलीं मोटी आसा न्हू तीं पावतलीं बाय एक धाकटे उडयता हय एक धाकटें उडयता आनी कितें जाय आनीक ताल्लें बीन हेपय कडीयेक बीन जाय पुर्ते आसा ताजें आसा बांगडें तरी घे तुका हांव तूं नेक्स टायम परत यो तुका सवांय घालता पूण आतां आमकांय म्हारगूच उल्ला आमची काटकसर करची पडटा त्या खातीर हय बरें यो मागीर परत केन्नाय